औ औ औ

बिदिनो थांनायाथ' जों थांगोन सानबासो थाबोनानै बेरायनोसै जायगाफोर नायनोसै औ औ औ औ दङ दे दे होम्बा दे औ औ दे